जीअं त बरसातु जो मौसमु चालू थियो आहे तीअं असांजे एरिया में खड॒नि में बि पाणी भरिजी वियो आहे जंहिं पाणीअ भरजण करे मछर जीत जंत अची थिया आहिनि उन जे करे सजी॒ एरिया में बीमारियूं फैलजियूं आहिनि डेंगू मलेरिया कईं तरीक़े जूं बीमारियूं फैलजियूं आहिनि घरनि में नंढा वडा॒ बु॒ढा सभु बीमारु आहिनि हर हिकु घर में ऐं सभिनीनि खे साह खणणु में बि तकलीफ़ थिए थी कंहिंखे पेट में सूर थिए थो कंहिंखे लूज़ मोशन थियनि था कईं त़रीक़नि जा अलॻि अलॻि बीमारियूं थियूं थियनि इहे सभु इन बरसातु जे मौसमु जे करे पाणी इनमें कचिरे जमा थियणु जे करे ई बि बीमारियूं थियनि पियनि थियूं